जोङो सरखारनि बिदिनो बायदिसिना पुलिस आरमि बायदिसिनाफोराबो जोंनि माबायाव बेराद स्ट्रंमोन सिगाङो बिदिनो न' बायदिसिना बायदिसिना गाग्लिहैनानै थाङो थाहैयोमोन अनेख नागिरहैयोनोमोन ओंखायनो जोङो पुलिस बायदिसिनाफोरखौबो जोङो गिनाय मोनो जों बायदिसिना नुब्लाथाय माबा मोनो दा जोंनि हालोराव दा जोंनि हालोरावथ' दा अनेख खामानिफोरानो बायदिसिना सरखारफोराबो दलां बायदिसिनाफोरखौ बायग' जिग'ब्लाबो नाया ओंखायनो जों दा फरायनाय गथ'फोरखौबो दलां बायग' जिगआव जोङो दोनै नांगौ जायो ओंखायनो दा सरखाराबो सोलिनायफोरानो मोजां नङा सरखार खुंनायफ्राबो मोजां नङा एना एनिफ्रा बांसिन ओंखायनो दा जोङो गथ'फोरखौबो सरखारि स्कुलाव फरायब्लाबो दलांफोरनि थाखायनो बायग' जिग' जोंनि बेमार खामारफ्राबो अनेख सरखारि सरखारि मिडिकेलफोराव जोङो थाङो थांनानै जोङो इदिनो फैसा थाइसे थाइनैफोरजोंनो सरखारि मिडिकेलफोराव बेमार आजारफोरखौबो लांनाय जायो आरो ओंखायनो ओंखायनो जोंनि सरखार सरखारनि मेडिकेलफोरखौबो जोङो एसे स्ट्रङै लाब्लाथाय जोङो मोजां मोनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बायदिसिना दा जोङो सरखारनिफ्राय अवान जिर' अवान जिर' दं होननानै बायदिसिना बेमार खामार नायनो होननानै जोङो लिंहरो अवान जिर'फोराबो जोंनि जोंनि थाखाय थां थांनाय जाया ओंखायनो जोङो बेराद दुखु मोनो आरो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बिदि अवान जिर'फोरखौ बायदिसिनाफोर जोङो लुगैयो लिंहरब्लाथाय जों थांजानो लुगैयो ओंखायनो जोंनो सरखारि मेडिकेलफोरखौ नांगौ जायो ओंखायनो बायदिसिना सिखाव दाखेर हाबब्लाबो जोंनो पुलिसफोरखौ आरमिफोरखौ नांगौ जायो जोङो गोसोआव हेफाजाब लुगैयो न' बायदिसिना खामब्लाबो बायदिसिना माबाब्लाबो ओंखायनो जोङो पुलिस आरमिफोरखौबो इफोराव बाहायनाय जायो हेफाजाब नांगौ आरो जोंनो बे लोमजानाय साजानायफोरावबो मिडिकेलफोराव लांनो अवान जिर'फोरखौ सरखारनि अवान जिर' दंनालाय इफोरखौ जोङो लुबैयो लांनो बेखायनो दा सरखारफोराबो दा सोलिनायफोरखो गोरिब गुन्द्रा नायनो नाजानांगोन सरखारि सरखार सरखारनि इस्कुलफोराव फरायनायफोरखौबो गथ'फोरखौ मोजाङै स्ट्रं नायनांगौ मास्टारफोराबो स्ट्रं जानांगौ जोङो दा गोरिब गुन्द्रानालाय सरखारि इस्कुलफोरावनो फराय फोरोंहोनाय जायो बिदिनो जायखि जाया जि हायो बेफोरावनो फोरोंहोनो नाजायो आरो जोङो ओंखायनो जोंनो पुलिस आरमि बायदिसिनाफोरखौबो सिखाव दाखेर हाबबाय बायब्ला बेफोरखौबो हेफाजाब नांगौ जायो